आं हॅलो हांयेन म्हाज्या फ्रेंडा कडल्यान आयकिल्लें की तुमचे कडेन फ्लॅट्स विकपाक आसा म्होणोन म्हाका टू बीएचके फ्लॅट जाय आशिल्लो हॅलो म्हाका टू बीएचके फ्लॅट जाय आशिल्लो जंय म्हणजे चड आवाज बीन आसूंक जायना म्हणजे शांत आसूंक जाय आनी बरोसो व्हीव मेळोंक जाय हय हय फोंड्या त्या सायडीन बीन मेळटलें आमकां फोंड्यान खंयूय चलता तुमी प्लेसीस सजस्ट करू शकता जागे खंयचे खंयचे टू बीएचके होय होय थंय एक गार्डन जाय आनी भुरग्यांक खातीर अशें म्हणजे तेंचें खातीर एक सेक्यूरीटी टायप की तेंका म्हणजें तेंका तुमी खेळपाक बीन सोडटली न्हू सो थंय तेंका कांय त्रास जावंक जायना सो पळोवपाक खातीर बीन तें सगळें अरेंजमेन्ट कितें म्हटलें होय फरनिश्ड तुमची कितली रेट आसा

टू क्रोर मेरेन ऑके आसा होय मेक्जीमम हां पूण होय पूण अ म्हाका आनीक कितें विचारपाचें आशिल्लें थंय सगळें म्हणजें वाॅटराचें ज्यो सगळ्यो सुविधा आसा त्यो सगळ्यो सारक्यो आसा न्हू की अमक्या सुमारां खातीर बीन उदक हां आनी आनी एक म्हळ्यार चडशें आतां मात्शे फ्लॅटांनी बीन कसल्यो कसल्यो केसीस जाता न्हू तुमचो जो सेक्यूरीटी सेक्यूरीटी आसतलो तो ट्वेंन्टी फोर हावर्स आसतलो न्हूं हां बरें बरें तुमकां हांव मागीर कळयता हां मोस्टली फाल्यांच येतां होय हां हां हां बरें बरें हां